आर्ट एंड क्राफ्ट सेक्टरांत लायक धाकटे धाकटे लायक ग्रुप्स आसताय जे लायक इवन विव्हींग कोत्ताय मोल्लांचें मागीर थोडे बास्कीट्स कोत्ताय ते लोगून आहाय सोमोज ह्यो सगल्यो वोस्तू समज आमी एक ग्रूप कसो जावन इल्ले इल्ले समज इवेंट्सांक समज ते धल्ले जाल्यार तेंची एक व्हेल्यू वाडों शकता लायक ते लोकल घेवन वोयतोले आपणें यूज कोरपा तांचे सपोज आमी तांकां लीटल बीट तांकां एक बेनिफीट लोगून सांगलें लायक कोशें बाशेन ते आमी यूज करूं शकताय जाल्यार इवन फोरेनर्स जे गोंवात येताय ते लायक आपणाक त्यो वोस्तू जाय म्हुणोन यूज करूंक शकता ते आपणाच्या गांवांत वसोन त्यो लोकांक दुसऱ्या लोकांक दाखोंक शकताय की जें आतां लायक आमी धाकटे सुवातेर कोत्ताली ते आमी एक एद्दी व्होडले स्केल करूंक शकताय एमप्लोयमेंटूय जनरेट जातोलो लायक एक सेक्टर आहा पूण एक नीव सेक्टर ऑपन जातोलो एक

किद्याक आमी एक्सपोर्ट करूं शकता आनी जाय जाल्यार मागीर इवन आमी तांकां लायक शिकोवंकूय शकता एक टिचिंगांक लागोन लोगून एक नीव सेक्ट ओपन जातोलो सो ओशें ओशें बारीक वस्तूंनी सोमोज आमी ओशें कॉनस्नट्रेट केलें ज्यो आमकां केनाय नेचरली गोंयांत आमी कोत्ताय जाल्यार ते एक टायम असो येतोलो की लोक आमच्यो वोस्तू व्होरपाक लागोन हिंगां येतोलो